रेलवे सफर करैके समय अगर दोसर भाषामे जे बोलैवला लोग रहै छै ओकरा हमसब कहै छी की से हमरा गाड़ी पकड़ैमे लेट हो गेलै जैसे की हम टिकट कटेली वेटिंगमे हो गेलै से अहाँ हमरा बैसयके लेल जगह दियौ थोड़ा रिक्वेस्ट करै छी इशारासँ ओकराके घुसकैके लेल कहै छी जिससे कि हम हमर जगह मिल जाइ कैलय कि अपन भाषा तऽ बुझऽ नहि सकै छी अयके लेल हाथके इशारासँ कहै छी तऽ लोग बातके समझै छै ई बातके समझके जे हमनीके समस्याके लोग बुझै छथिन जे से हमर सबके समस्याके समाधान हो जाइ छै